کچھ روایتی پکوان جو ہمارے یہاں بہت زیادہ بنتے ہیں وہ ہیں چھولے بھٹورے چاٹ ڈوسا بریانی موموز اور پانی پوری پھر آتے ہیں اڈلی پھر آتے ہیں پوڑی جلیبی